नमस्ते नमस्ते हमको इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी चाहिए था फोर व्हीलर वाली टू व्हीलर नहीं चाहिए फोर व्हीलर चाहिए तो कितना मतलब डन पेमेन्ट करना पड़ेगा हमें जी तो अभी तो मेरे पास जैसे उतना पैसा नहीं है फ़िर भी आप मतलब ऐसा एमाउन्ट बताइए जो मैं डाउन पेमेन्ट कर सकूँ कितना तक दो हज़ार तक का

जैसे दो लाख का या फ़िर तीन लाख कितना मतलब डन पेमेन्ट करना पड़ेगा जी तो और उसमें मतलब क्या क्या मतलब क्वालिटी है गाड़ी की कौन कौन सी गाड़ी है वहाँ पर अच्छी कागज़ में मतलब क्या क्या लगेगा वह बता दीजिए

तो मैं कल आकर ले सकती हूँ कल तो बंदी रहती है ना जैसे सटर्डे को सटर्डे को ही ज़्यादातर लोग खरीदते हैं गाड़ी ओड़ी तो जी तो और कोई मतलब गाड़ी में कोई दिक्कत अगर हुई तो आप कोई सर्विस जी और कोई आपके पास ऐसी गाड़ी है जो मतलब कम रेन्ज में मिलती हो ठीक है तो फ़िर हम कल अपना कागज़ ओगज लेकर आएंगे कलर में वाइट चाहिए ठीक है नमस्ते